हा ॿुधायो जय झूलेलाल बसि बसि तव्हां ॿुधायो अच्छा त अड़े पोइ हीअं किअं थी वियो तव्हां ॿाहिरि वाहिरि निकिता आहियो थोरो त छा थियो अड़े अड़े अड़े

त हीकु कमु कयो न मां चवां पोइ हीकु डोलो वठंदा रहो ॾींहं में ऐं हिकु रूम में अकेला रहो तव्हां ॿिएं कंहिं सां मिलो न कुझु बि न कयो जेतिरो घटि थी सघे ऐं तव्हां हां ऐ बासणु पंहिंजा अलॻि रखो कंहिं सां कंहिं सां बि ॻाल्हायो बि न हिकु रूम में तव्हां बंदि रहो ऐं जेतिरो घटि थी सघे शयुनि खे बि हथु न लॻायो हा ऐं गरमु पाणी पीओ पंहिंजे पाण खे साफ़ु कंदा रहो सैनीटाइजर सैनीटाइजर यूस कयो न न न न रीपोट न न न न कढायो हुनजी रिपोट इहो कुझु लॻे थो बीमार त रिपोट कढायो न त न कढाए न उहो त खंघि जो स्टीम वठो न गरमु हा गरमु पाणी ऐं धुओ धुए सां ठीकु थी वेंदुव उहो मतलबु न थो थिए त पोइ कयो ना इहे सभु कोविड जो त पैरेसिटामोल वठो हुन लाइ ऐं गरमु पाणी पीअंदा रहो जी जी जी गरमु पाणी पीअंदा रहो न न न न तव्हां रूम में रूम मे लॉक थी रहो बसि हा पंहिंजे पाण खे कॉरंटाइन था ॿाहिरि वञिणो ई ना आहे रूम जे ऐं हुन रूम में वञिजो जिथे बाथरूम हुजे तव्हां होॾे ई वञो ॿिएं कंहिंखे अचणु न ॾियो सनान बि तव्हां अकेलो कयो मतलबु हुन बाथरूम में ॿियों कोई न अची सघे ख़ाली तव्हां ई वञो हुन में हीअं

हा हू त हू त कोविड मे थींदो ई आहे सभिनी खे त आरामु सां ठीकु थी वेंदो तव्हां बसि हाणे आरामु ई कयो सॼो ॾींहुं ॿियो कुझु न कयो सभु ठीकु थी वेंदो आरामु सां ऐं गोरियूं टाइम सां वठो जीअं जीअं मथे सूरु थो पिए होरे होरे उहो कयो हा फीस ना आहे त हले फीस न अथव तव्हां लाइ सो रुपया मोकिले छॾो बसि जी जी जी मोबाइल ते मोकिले रखिजो जी पे